प्रणाम प्रणाम प्रणाम ठीक छी ने हँ हमहुँ सभ बढ़िआँ छी

हँ ठीक यऽ बढ़िआँ नेता सभकऽ तऽ बढ़िआँ हमरा मुखिआ जे यऽ ने से बड़ मुखिआ जेहन नया उमङ्गके मुखिआ बहुत अथी कयलक हमरा रहैए बिरधापन नहि अबैत छलै मुखिआ से अप्लाइ करबेलहुँ हन बिरधापन हमरा रहऽ दियौ जे आबऽ लागल हँ बिरधापन अबैए तकरा बाद रहऽ दियौ जाउ गाँवमे मुखिआ मन्दिरो परमे से अथी बना रहल हँ मन्दिरो कऽ पूरा सहयोग देलकै हँ मुखिआ हर जगह काम सड़क कऽ पुल बना रहल हँ मुखिआ एहन होबऽ होइके चाही हमरा इहाँ जे मुखिआ अइ ढङ्गके काम कऽ रहल हन कोनो दिक्कत नहि अपन सेहो हमर बड़ अथी अछि नेता एहना जे बन बनाएल गेल हन जे चुनि कऽ बनेलहुँ हँ जे बढ़िआँ काम से अपन कऽ रहल हन कोइ तरहके लटपट बला बतिआन नहि कऽ रहल यऽ अहाँकऽ केना बुझाइए

हँ मुखिआ काम कऽ रहल यऽ हँ हमरो एकटा घरके दिक्कत यऽ ताकि घर नहि यऽ ओ घर कऽ अथी कऽ देतै रऽ पैरवी तऽ हमरो भऽ ने जाइत ने घर

हँ ठीक छै हमरो मुखिआ हइ ने से बड़ नीक यऽ घर कऽ अथी छलै तऽ नीक मुखिआ छलै छोटे लाल शरमा सेहो घरके घर एगो हमरा देलक हँ घर बना देलक घरो नीक ढङ्ग से बनेलक तऽ कहलक जे कि आब एहिमे अथी करियौ तऽ कऽ देलक ओ मुखिआ इहो बेर मुखिआ जे हइ हमरा गाँवके से रहऽ दियौ करीब पछत्तरिगो घर पास केलक हँ आइ

हँ आइ आबो बनबा देलक हँ मुखिआ एक परिवारमे कार्ड नहि छलै एक परिवारमे कार्ड नहि छलै राशनकार्ड ओ मुखिआ बनबा देलक हन एहिबेर हमरा सभकऽ ओहिमे नहि मुखिआ दिक्कत कयलक हन खूब मदद कयलक हन हमरा सभ मुखिआ बहुत नीक अछि हमरा गाँवके नेता नहि नहि कोइ दिक्कत नहि हमरा गाँव कऽ नेता बहुत अच्छा ढङ्ग से काम कऽ रहल अछि ठीक छै ठीक छै ठीक छै बड़ा बढ़िआँ